السّلام علیکم ہاں ہاں آپ کے پاس کیا کیا ویج ہے ویسے کچھ آفر ہے آپ کے پاس اویلیبل سلاد ہاں اُس کے ساتھ مرچی بھی ایکسٹرا مِل کچھ آئے گا جیسے کوک ہاں اِس کی پرائز کیا ہوگی فائیو ہنڈریڈ ہاں تو مجھ کو ایک اسپائسی ایک پزا چاہیے اینڈ ڈبل بیس اور ایک کوک رہے گا اینڈ این دن اتنا ہی تھا نو ایکسٹرا ایکسٹرا چیز نہیں آئے گی

کون کون سی ورائٹی آپ کے پاس وائٹ ساس پاستا اسپائسی تو نہیں ہے زیادہ ہاں ٹھیک ہے ہاں تو وہ ایک ایڈ کر لو اُس میں ہاں ٹھیک ہے بس اتنا ہی ہاں ویل تھینکس اچھا اللہ حافظ